खेल खेलते समय हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमें हमें जो भी गैस वोस बना रहता है उससे खेल के दौड़ने से हमारा शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है बीमार बीमारी उमारी नहीं फैलता है खेल खेलने से जैसे किर्केट हो उसमें दौड़ भी हो जाता है रनिंग भी हो जाता है और एक्सरासाइज भी और सब एक्सरासाइज हो जाता है इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और योगा होगा जो व्यायाम हो गया सुबह उठकर हम लोग व्यायाम करना चाहिए सूर्य नमस्कार ही हो गया औन प्रकार के योगा है योगा है उसको करना चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम निरोगी रहे और डॉक्टर भी ये सलाह देते हैं कि एक्सरासाइज करा करो शरीर स्वस्थ के लिए एक्सरासाइज बहुत जरूरी है और अपने शरीर के ध्यान आप आप खुद रखो एक्सरासाइज से हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहता हो बीमारी से लड़ने की क्षमता मिलती है और जो पसीना होता है उसे उसको बाहर निकल जाते इसी पे जो बीमारी रहता उसका पसीना द्वारा निकाल जाता है बाहर हम हमें अच्छे योगा करना चाहिए और हर दिन आपका मेहनत करना चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे जैसे खेत में फरसा चलाना कुदार चलाना इससे मेहनत होता है मेहनत से जो मेहनत होगा पसीना बहेगा पसीना बहेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा शरीर स्वस्थ के लिए मेहनत बहुत जरूर है बिना मेहनत के शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा मेहनत बहुत ही बड़ा बीमारी का इलाज है मेहनत करोगे तो बीमारी से बचोगे स्वस्थ रहना है तो मेहनत करो मेहनत नहीं करोगे तो रोगी बनोगे रोगी बन रोगी बन से बचो और मेहनत करो एक्सरसाइज करो योगा करो रोज सुबह उजकर रनिंग जाओ दौड़ो किर्केट जो होता आपका रुचि है किर्केट खेलना जो अभी खेलते हो खेल खेलो और कबड्डी खेलो ये सब खेलते रहो जो जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो निरोगी निरोगी रहे इससे हमारा शरीर दवा लेने जाते हैं पैसा नहीं है ऐसा और इस ये घरेलू उपाय है इसे करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और पैसा भी एक नहीं लगेगा मेहनत करेंगे हमारा शरीर एकदम स्वस्थ और मेरा हल्दी होगा मेरा शरीर और मानसिक मानसिक तो हमारा जो है वो भी बढ़ेगा हमारा बुद्धि और दिमाग भी बढ़ेगा यह सब करने से हमारा दिमाग और बुद्धि सब बढ़ता है योगा करने से व्यायाम करने से हम एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं इससे हमारा शरीर